सीतामढ़ी जिला मे बहुत सारा इसब व्यवसाय करै छै लोकसब जोन मे कपड़ा के दोकान केले छै कोइ बालू सिमेंट छड़ दोकान केले छै बहुत सारा अइसन बिजनेस कैलय छै जेकरा पे मतलब ओहि से सबके रोजगार चलै छै घर परिवार सब उसी से चलै छै जैसे मे कृषि भी एगो रोजगारे भऽ गेलै कृषि से बहुत सारा यहाँ बिहार के लोकसब उसी पे टिकल छै शिक्षा मे जन मे मतलब लोग मतलब पढ़ के सरकारी इसकुल हो गेल प्राइवट इसकुलमे पढ़ाबै छै सरकारी नौकरी पाबै छै इहे सब भऽ गेलै